हाँ हलो नमस्कार नमस्कार और हाँ क्या हुआ कैसा परेशानी है

अच्छा अच्छा तीन दिन से

हाँ दिखाए गाँव के डाक्टर से दिखाए नहीं मिला रिस्पॉन्स अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ सही बोले

अच्छा अच्छा अच्छा छा

अच्छा

अच्छा हाँ

तो ठीक है तब आप चले आइए हमारे पास इलाहाबाद

अरे यहीं बैरहना चले आओ न हमारे पास चले आओ तो देख लेते हैं क्या प्राब्लम है क्या प्राब्लम नहीं है क्यों बुखार नहीं छोड़ रहा है दो दो बार जाँच कराए हैं कि क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है